میرا پسندیدہ اخبار جو ہے وہ ہندوستان ٹائمس ہے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان ٹائمس میں میں جو خبریں شائع ہوتی ہیں جو خبریں آتی ہیں وہ سو پرتیشت بالکل صحیح ہوتی ہیں